हाँ मुझे लगता है कि इस्कूल और बच्चों की इस्कूल और क़र्ज़ के रिटर्न में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि पाठ्यक्रम में जो उनके लाभ हैं बच्चों को क़र्ज़ के बारे में पता चलेगा बच्चों के बारे में ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों दि इन दोनों चीज़ों का ध्यान बहुत रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को पता चलना चाहिए उनका ना कल्चर कैसा ना होना चाहिए उनका क क़र्ज़ भी अच्छा होना चाहिए

बच्चों को इन दोनों का पता होने से वह आगे जाकर बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी बच्चों को इन सीखने से आगे जाकर बहुत सारे काम मिलेंगे इसलिए बच्चों को क़र्ज़ और कैया क़र्ज़ में वह पाठ्यक्रम में जोड़ने का बहुत लाभ है बच्चों को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे बच्चों को कहीं सोचना नहीं पड़ेगा कोई भी काम करने मैं उनको पता चल जाएगा क़र्ज़ क्या है और रिटर्न के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रिटर्न मतलब कोई भी चीज़ देने के लिए क़र्ज़ मतलब किसी चीज़ को उधर ना लेने चाहिए किसी अपने ऊपर कोई ही क़र्ज़ नहीं रखना चाहिए तो बच्चे आगे जाकर अपना क कभी किसी से क़र्ज़ नहीं मांगें ख़ुद का कोई काम करके शुरू कर देंगे कई प्रकार के ला आदि हैं इसके